हाँ मुझे लगता है कि शिक्षित लोग अच्छी तरीके से पेश आते हैं क्योंकि उनको पता होता है आगे वाले की फ़ीलिंग को समझते हैं और जब हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो हम विनम्र बन जाते हैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी किसी चीज में बहस नहीं करता है और वो अच्छे से जवाब देता है और वो लोगों की मदद करता है एक इंसानियत दिखाता है इसलिए जो शिक्षित लोग होते हैं वो अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं जो लोग अशिक्षित होते हैं वो किसी तरीकी भी हरकत कर सकते हैं हमें पता नहीं होता है एक पढ़े लिखे से लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से बात करेगा हमारी बात समझेगा और हमें हमारा एक इंसान होने के नाते मदद करेगा हमें सब कुछ बताएगा जो चीज़ों के बारे में जो लोगों को नहीं पता होता है और एक पढ़े लिखे लोगों की यही पहचान होती है कि वो स्वभाव से बहुत सरल और सीधे होते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो किसी की भी बात नहीं मानते एक पढ़ा लिखा इंसान ही किसी पढ़े लिखे इंसान की बात को समझ सकता है एक इंसान को समझ सकता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है और एक इंसानियत का अच्छा परिचय दे सकता है